لداخ میں جب میں گیا تھا تو ٹور پہ تو وہاں پہ ہیکنگ ہم نے کی تھی تو وہاں ایک استوپے ہوتے ہیں بودھ مذہب کے تو وہاں پہ اس کے برابر میں نا ایک پہاڑی تھی وہ کافی اونچی تھی تو مطلب سیدھا چلنا بہت مشکل تھا تو آگے جھک کے چلنا پڑ رہا تھا آگے جھک کے چل رہے تھے اور ہاتھ ہاتھ میں کوئی لکڑی لینا ہم بھول گئے تھے تو اس لیے اور مشکل ہو گئی تھی ہیکنگ تو جوتے بھی ہیکنگ والے نہیں تھے ہمیں بتایا نہیں گیا تھا تو اس لیے ہم نیچے نہیں گئے لیکن کیونکہ ہمارا اندر سے جوش تھا کہ ہم جائیں گے ضرو چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اپنی جان کا یہ رسک لیتے ہوئے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے ہم پہنچ گئے جیسے تیسے اوپر لیکن اب مشکل اس سے بھی زیادہ مشکل تھا اترنا کہ اترتے وقت تو ہم آگے چڑھتے وقت تو آگے جھک سکتے ہیں لیکن اترتے وقت پیچھے کیسے واپس جھک سکتے ہیں وہ اور مشکل بنا دیتا ہے اس چیز کو تو یہ میرا وہ رہا تھا ہیکنگ کا کافی سخت تھا